हाँ जी कमल सिंह जी क्या हाल चाल हैं देखिए हमारी कॉलोनी में अपनी कॉलोनी में वो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रख रहे हैं अपन तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपन अभी अभिषेक भी मंदिर में और उसके बाद में महाआरती होगी और फिर खिचड़ी का वितरण भी है तो सपरिवार आप पधारो में भी शामिल होना है आरती भी करनी है ये खिचड़ी का प्रोग्राम सार्वजनिक है सब सब की ओर से अब आप पड़ोसी अब बताना पड़ेगा नहीं और कुछ भी नहीं वो भागवान का वितरण रख रहे थे लेकिन वो कैंसिल कर दिया यही सुबह नौ बजे है ना तो आना है ना सपरिवार दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल